हाँ हम कई बार गए हैं प्रदर्शनी का मेला देखने हमारे जोधपुर में हर बार लगता है एक दिसंबर में लगता है उसके बाद फ़रवरी में लगता है जहाँ बहुत भीड़ होती है बहुत अच्छी अच्छी तरह की हस्त कलाएं जो है लोग अपना दिखाते हैं दुकानें लगती है जिसमें दुकानों में काफ़ी सारे हमको सामान मिल जाते हैं शॉल मिलते हैं सर्दी के आइटम हो गए हैं खाने पीने की चीजें मिलती है खूब ऐसी आकर्षिक चीज़ें मिलती है जो हमको नॉर्मली दुकानों पर नहीं मिलती है और वहाँ हमको वो सब देखने को मिलता है झूले लगते हैं खाने की काफ़ी चीज़ें लगती है जिससे बच्चों को भी अच्छा लगता है खिलौने मिलते हैं काफ़ी खेल प्रदर्शन वहाँ दिखाए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा है के हाँ बहुत लोग वहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है खाने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे संसाधन मिलते हैं जैसे गेम वगैरह के जो उनको कहीं और नहीं मिलते हैं